وعلیکم السّلام

میرا سب کرایہ جو ہے یہ پانچ سو بیس روپیے کرایہ ہے سر تو سر چار سو بیس روپیے میں بھی تو سر وہ کسٹمر جو وہ جو ہوتے ہیں وہ وہ بھی تو لیتے ہیں کمیشن وغیرہ بھی تو لیتے ہیں ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے نا سر وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہوتا ہے نا فیئر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا جو میٹر کے حساب سے تھا تو وہ جو دس روپیے کلو میٹر چلا ہے آپ کا اور تھوڑی ویٹنگ لگی ہے تو اُس کو انکلوڈ کر کے سر سارا سب ہے نا بل نکلا ہے سارا انکلوڈ کر کے بل نکلا ہے آپ کا پانچ سو تیس روپیے کا جی جی سر سو روپیے میں نقصان ہو جائے گا چلیے آپ کوئی نہیں آپ ایک کام کریے چار سو بیس روپیے آپ کر دیجیے کوئی دقت نہیں ہے چار سو بیس روپیے کر دیجیے لیکن سر اُس میں ہے کہ نقصان ہو جائے گا میرا سو روپیے کا چلیے چار سو بیس تو کر ہی دیجیے گا باقی دیکھتے ہیں اِس میں کچھ ہوگا تو آٹھ سو بیس میں تو کیا ہوتا ہے سر کاٹ ہی لیا ہے سو روپیے تو اب کاٹنا ہے آپ چار سو بیس کر دیجیے کوئی بات نہیں

نہیں اِسی نمبر پہ جس نمبر پہ بات ہو رہی ہے نا سر اِسی پہ کر دیجیے گا اوکے سر سر یہی نمبر پہ جس سے بات ہو رہی تھی اِس پہ کر دیجیے گا آپ کچھ بھی کر دیجیے سب اویلیبل ہے